उत्तर प्रदेश में कला और शिल्प क्षेत्र जी नई टैक्नोलॉजी जो उपयोगु कयो आहे जंहिंमें डिजिटल मीडिया जो आभासिक अभासी वास्तिकता जो एच ओ डी प्रिंटिंग जो उपयोगु कयो आहे ऐं हिन में इलाही कॉलेज आहिनि जंहिंमें मोतीलाल नेहरु नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी ऐं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी ऐं किनि जा मैडिकल यूनिवर्सिटी वग़ैरह